मेरी जो सबसे पसंदीदा बाइक है वह इनफील्ड है और मेरे द्वारा जो बाइक है मेरे सपनों की जो ये बाइक है मुझे इनफील्ड ही मेरे सपनों की बाइक है और बाइकिंग यात्राओं के लिए मुझे जो बाइक लगती है उसमें मुझे इनफील्ड ज़्यादा अच्छी लगती है जो के इसका जो जो इसके बनावट है वो काफी अच्छी है जो इसकी आवाज है मुझे वह काफ़ी पसंद आती है इसके अंदर इसके अंदर जब बाइक पर जब यह इस रॉयल इनफील्ड पर जब बाइक पर लोग बैठते हैं तो जो वो बैठते हैं इंसान उसकी एक अलग ही जो मुझे लगता है कि ऐसा एक अलग ही उसके अंदर रुतबा सा दिखाई देता है बाइक के अंदर तो मेरी सबसे पसंदीदा बाइक इनफील्ड ही है मुझे इसकी आवाज भी काफ़ी बुलंद लगती है अच्छी लगती है और मेरे सपनों की बाइक भी यही है रॉयल इनफील्ड